भारतांत जायते धार्मीक जागे आसात जशे की वृंदावन गोल्डन टेंपल ओल्ड गोवा माड्रास आनीकूय जायते आसात तर ओल्ड गोवा सान फ्रांसीस शावेऱ्याचें फेस्त जाता जंय देश भरचे जायते लोक येता विदेशाचे लोक सुद्दा येता ह्या जाग्यार आनी हेंच फेस्त आमी मनयतात कित्याक सान फ्रांसीस शावेराची कूड हांगा हाडली आनी ती आजून सुद्दां कुसूंक ना दर पांच वर्सांनी ती कूड सकय देवयतात आनी लोकांक ती पोवपाक मेळटा